असांजे हिते माण्हुन जे लाए केतरा ई साधन आहिनि आवक जावक जे लाए ऑटोरिक्शा रेलगाॾी ऐं एक्स्प्रेस न त माण्हू पंहिंजे ॿ फीथा या चारि फीथनि वारी कारुनि में घुमंदा आहिनि असांजे हिते रस्ता थोरा घणा सुठा न आहिनि हिते अकस्तमोस्त बि थींदा रहंदा आहिनि मूंखे यादि आहे त हिकु अरिड़हें साल जो छोकिरो उन जो एक्सीडेंट थियो हुओ रस्ता सुठा न हुजण जे करे उहो मरी वियो हुओ त मां उहो कॾहिं न भुलिजी सघंदसि ऐं उन खां पोइ ॿिनि ॾींहनि में महानगर पालिका वारनि रस्ता तुरंत तयारु करे छॾिया हुआ पर इहो सभु उन जे मरण खां पोइ थियो त मूंखे इहो कॾहिं न विसरंदो हमेशा यादगारु रहंदो